हाँ हाल ही में कुछ दस दिन पहले मैंने एक ओरेएंट का पंखा लिया है जो काफ़ी अच्छा चलता है काफ़ी ज़्यादा हवा देता है और लाइट भी कम खर्च करता है मैं इस पंखे को लेकर बोहोत खुश हूँ क्योंकि ये पंखा मेरे लिए काफ़ी आरामदायक है और इसमें कोई भी आवाज भी नहीं आती और बिजली भी खपत कम करता है और इसकी बिजली लेने की क्षमता है वो भी कम है जिससे मुझे काफ़ी प्रॉफिट है बिजली खर्च करने में और बिजली कम खर्च होगी तो मेरा बिल कम होगा इसलिए मैंने ये पंखा पन्द्रह सौ में लिया और मैं इसको लेकर बहुत ही खुश हूँ